हेलौ हाँ जी नमस्ते सर मैं नौवीं कक्षा का अध्यापक विद्यापीठ से बात कर रहा हूँ विजय कुमार सर मैं आप से अपनी क्लास के बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ उन्होंने आज कल अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा के रखा है जिस कारण हम अच्छे पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं सर बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं कहीं क्रिकेट खेलने लगते हैं क्लास के अंदर ही सर उनका क्रियाओं में ज़्यादा बाहर ज़्यादा ध्यान रहता है जिस कारण वो ध्यान नहीं दे पा रहें हैं उनकी रुचि पढ़ाई में ज़्यादा लग नहीं पा रही क्योंकि उनका ध्यान बाहरी चीज़ों में है सर मैं सोच रहा था यदि आपकी अनुमति हो तो हम चाहेंगे कि उनके लिए एक अलग से खेलने के लिए पीरड बनाया जाए जिसके कारण उनका ध्यान पढ़ाई के साथ साथ बाक़ी उन क्रियाओं में भी लगा रहे कि खेल एक अच्छी चीज़ है सर बच्चों को उन में ध्यान देना भी चाहिए परंतु उनका ध्यान पूर्ण रूप से उसी में रहे ये चीज़ ग़लत है तो हम चाहेंगे उनके लिए आख़िरी का समय एक स्पोर्ट्स पीरेड के स्पोर्ट्स पीरेड दिया जाए

सर ये हम तभी समझ पाएँगे जब हम बाक़ी बच्चों को उनकी चीज़ों को परख पाएँगे और इसके अलावा सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें चीज़ें हैं जो क्लास के नियमों का पालन ना करते हो उनको अलग तरीक़े से डिस डिसप्लिन को ख़राब कर रही है सर सर बहुत सारी टीचर्स

हेलौ सर जी सर मैं ये कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब के अलावा भी क्लास की सभ्यता को ख़राब कर रहे हैं अभी कल ही की बात है सर हमारी क्लास का एक लड़का है रमेश उनके पिता जी ने उन्हें नौ बजे स्कूल ड्रॉप किया है सर ऐसे ही बच्चे अगर लेट आते रहेंगे तो हमारे स्कूल का अनुशासन ख़राब होगा सर जी हाँ तो मैं चाहूँगा कि आप उन से बात करें और उन से बात कर के सारी की सारी बातों को बताएँ कि हमारा समय ख़राब मतलब आठ बजे का समय है तो नौ बजे इनको ना छोड़ें हम चाहेंगे सर कि आप उनके पेरेंट्स से एक बार बात करें और इसके अलवा सर बच्चे बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगे हैं वो आख़िरी बार बाथरूम में जाकर बम फोड़ दिए था एक बच्चे ने थैंक यू सो मच सर और आप एक बार कोशिश करिएगा हमारे अख़िरी में जो की क्रिया के लिए पिरेड निकालने का उसके बारे में एक बार सुझाव कर के कृपया से इसमें ध्यान दें थैंक यू सर और ना हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहती है कृपया कर उसको साफ़ सफ़ाई के लिए एक बार बोल दिया करें थैंक यू सो मच सर